ٹیکنالوجی کے کارن بزرگوں لوگ کو ایک جگہ سے دوسرے جگہ جانے میں بہت آسان کام ہو گیا ہے ٹیکنالوجی مہتوپورن بھومیکا نبھایا ہے اور ٹیکنالوجی کے کارن ٹیکنالوجی بہت وکاس کر رہا ہے ٹیکنالوجی کے کارن دیش میں ایک جگہ سے دوسرے جگہ لوگ جاتے آتے ہیں اور ٹیکنالوجی کے کارن ہمیں بہت فائدہ ہوا ٹیکنالوجینے کے کارن ٹیکنولوی ٹیکنالوجی میں گھر بیٹھے کسی بھی طرح کے فوٹو پیسہ نکال سکتے ہیں یہ سب ٹیکنالوجی ہے اور اس کے کارن ہمیں بہت فائدہ ہوتا ہے اور اور آسان بھی ہوتا ہے جیسے گھر بیٹھے پیسہ نکل لیتے ہیں فوٹو اسٹیڈ ہو جاتا ہے